मां सेमसंग जो मोबाइल वरितो सेमसंग जे मोबाइल जी मां तव्हां खे ख़ूबी ॿुधायांव हिन मोबाइल जो केमरो आहे ॾाढो सुठो आहे मन जेको फोटा अचनि था हिन मोबाइल में मन तमामु प्रकार सुठा आहिनि हिनखां पोइ हिनजो आवाज़ु हिनजी आवाज़ जो त मां छा ॿुधायांव पाण खे ईअं लॻे कोयल पाण ख़ुदि ॻाल्हाए वेठी हिनखां पोइ हिनजी डिसप्ले हिनजी डिसप्ले जो कमु अहिड़ो आहे कि कि पंहिंजी अखियूं कहिड़े बि प्रकार सां कोन खेचाइजंदियूं तंहिं करे सेमसंग जो मोबाइल हरदम सुठो आहे तमामु प्रकार सां सुठो आहे तंहिं करे सेमसंग जो मोबाइल वठिणो आहे